ہاں یہاں پہ لائبریری ہے جہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں بکیں پڑھتے ہیں فتح پوری مسلم سینئر سیکنڈری اسکول کے اندر جا کے ایک الگ ڈپاٹمینٹ میں ایک پبلک لائبریری بنا رکھی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اکثر وہاں جا کے اخبار پڑھتے ہیں اور ہم نے بھی وہاں پہ اخبار پڑھے ہیں